مجھے نانی کے یہاں جانا بہت اچھا لگتا ہے اور نانی کا گھر میرا دور ہے اسی وجہ سے زیادہ دیر تک گاڑی میں سفر کرتا ہوں تو مزا بھی آتا ہے گاڑی میں بیٹھنے میں اور نانی کے یہاں مجھے رہنے میں بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ نانی کے یہاں خالہ خالو سب لوگ رہتے ہیں بڑی فیملی ہے اور بھی بچے ہیں سب ساتھ میں کھیلتے ہیں اور نانی کے یہاں میں سب سے زیادہ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں میرے بہت سے دوست ہیں کیونکہ میں نانی کے یہاں اکثر جاتا رہتا ہوں اسکول کی چھٹی پر اور نانی کا گاؤں مجھے بہت پسند ہے دادی سے بھی دادی کے گاؤں سے بھی زیادہ نانی کا گھر مجھے پسند ہے